विवाह कोइ भी व्यक्ति के लिये बहुत हि महत्वपूर्ण दिन होइ छै जे कि जीवन मे एकबार हि होइ छै लेकिन एक एकर कारण ओकर पूरा जिन्दगी निर्भर करै छै विवाह मे अगर बात करल जाय तऽ यहाँ पर पूरा जीवन मे एक लोक कऽ विवाह मे सबसे ज्यादा खर्चा करल जाइ छै अगर अगर बिहार भारत मे बात करल जाउ तऽ यहाँ पर विवाह के बहुत हि अलग महत्व होइ छै यहाँ पर आँ दहेज वगैरह के भी प्रथा छै जे कि जे कि आँ लड़की वालाके परिवार लड़का वाला के दै छै जेकि एक कुप्रथा भी छै जेकरा पर बहुत सा सारा नियम भी बनल छै लेकिन जेकर पालन नहि होइ छै बाकि बिवाहा शादी मे बहुत सारा फंक्शन वगैरह होइ छै जेकरा मे कि हल्दी के फंक्शन हो छै मटकोर के फंक्शन होइ छै बाकि अलग अलग समोद समुदाय मे अलग अलग तरीका सऽ होइ छै अगर हिन्दू समुदाय के बात करल जाय तऽ यहाँ मैनली राति मे शादीके समारोह होइ छे अगर हम मुसलमान के बात करौं तऽ यहाँ दिन मे भी आँ फंक्शन होइ छै एकर अलावा अगर बिहार मे क्षेत्रीय लेवल पर बात करल जाउ तऽ आदिवासी सबके अलग ही लेवल पर आँ विवाह होइ छै जेकर कि तौर तरीका अलग होइ छै अगर हम नेपालके बात करौं तऽ नेपाल मे हमर एगो कजिन छै जेकर कि शादी बहुत ही अलग तरीका सऽ भेलै जे कि आँ जे शादी हम कहियौ ओहन तरीका कऽ नहि देखले रहिये वहाँ के अलग हि टाइप के लोकगीत वगैरह होइ छै जे कि काफी विविधता के शो करय छै